हम अपना पसंद से खाना बनाते हैं अपना हाथों से बहुत साफ सफाई करके और जो अगर वो कहता है कि हाँ आप इतना साफ से खाना बनाते हैं तो हमें भी सिखाइए तो उसको कहते हैं कि पहले तो तुम नहा धो लो सारे काम करने के बाद नहा धो लो नहा धो लेने के बाद हमारे साथ आओ और जैसे जैसे हम करेंगे जो काम करना हो और चावल पहले हम चाय बना लें चाय बनाने के बाद उसको हटा देते उसके बाद दाल बनाएँ सब्जी बनाएँ चावल बनाएँ उसको तड़का मारे तड़का मारने के बाद तुम देखो और आज इसको चख के देखो अगर अच्छा है तो तुम इसी के तरीका बनाओ तुम दो दिन चार दिन आठ दिन तुम हमारे पास आके बैठो जैसे हम बनाते हैं वैसे ही तुम जरूर है जो तुम सीख जाओगी हमारे साथ आने की कोशिश करो